मोनालीका जी असेंई अपने भविश्य दे एम जां गोल लेई सनाओ तुस केह् करना चाहंदे ओ अग्गै जिंदगी च मेरा बचपन तु एह् एम हा एम हा कि डाक्टर बना मेरा कश मेरा मतलब इ'यां जोल्लै मैं पढ़दी ही ना निक्की ही तै मतलब मेरी मम्मा ऐ टैंथ क्लास तोड़ी पढ़े दे न ते चाचू मेरे गवर्नमेंट टीचर ने इ'यां एजुकेट करदे रौह्ंदे कि नेईं एह् नेईं एह् करना चाहिदा एह् करना चाहिदा ते इक टाइम आस्तै में एह् सोचदी ही कि में टीचर टीचर मतलब में जौलै अस जंदे हे स्कूल मतलब मेरा ऐ इ'यां बड़ा इंटरेस्ट हा कि कि में टीचर बनगी बड्डी होइयै ते मेरी मम्मी दा बी इ'यै एम ऐ कि में टीचर बना ओह् चाह्ंदियां न ते में इक टाइम अस्तै सोचदी ही कि में टीचर बना फिर मेरा इ'यां एम बदली गेआ में इ'यां डाक्टर और टीचिंग च मेरा इ'यां स्कोप ऐ हां कि में टीचर टीचर दी लाइन च जाह्गियां डाक्टर दी लाइन च जाह्गियां लेकिन जेल्लै में टैंथ दे एग्जाम दित्ते ते मैं जेल्लै इलैवनथ चढ़ी ते ना में नान मेडिकल रक्खी ओड़े फिर थोह्ड़ा डाक्टर दी लाइन दा होई जंदा की कन्नै मेरा बायो नेहा ते फिर इ'यां किश माइंड इ'यां होई गेआ हुन मेरा इ'यां मतलब स्कोप ऐ कि में कोई काम्पिटेटिव आस्तै तैयारी करा कोई काम्पिटेटिव में सोचा दिआं कि में हुन के एस दी तैयारी करा ते आह्ली मेरा हुन फ्यूचर ते मेरा हुन चेंज होई गेदा ऐ इ'यां में टीचिंग दी लाइन च बी जाई सकदी आं में बी एस सी कर दिया क्युंकि मेरा मेजर मैथ्स ऐ मैथमेटिक्स च बी मेरा स्कोप ऐ इ'यां ते चलो हुन दिक्खो केह् बनी सकदी में लेकिन मेरा इ'यां ऐ कि में हुन अगर काम्पिटेटिव आस्तै तैयारी करनी ऐ जियां के एस होई जां किश बी इ'यां होई काम्पिटेटिव आस्तै तैयारी करनी ऐ जां ते में फिर टीचिंग दी लाइन च जाना ऐ ते एम ते इ'यां मतलब इंसान सोचता रौह्ंदा कि में एह्बी करगी ओह् बी करगी लेकिन इ'यां मतलब बड़ा बर्डन होई जंदा पढ़ाई दा किश नेईं केई बारी पता लगदा केई बारी अस सब्जेक्ट उए ने रक्खी ओड़ने आं पैह्ले फिर बाच सोचने कि असें एह् रक्खी ओड़े ते जाना असें ओह्कड़ी लाइन च हा ते किश मेरे कन्नै बी इ'यां होई जा पिचछे लाकडाउन च फिर थोह्ड़ा अग्गे पिच्छे पता लग्गेआ ते इ'यां मेरा डाक्टर च बड़ा ओह् हा कि डाक्टर च मेरा इ'यां मन ते बड़ा हा कि फिर में एह् चीज सोची कि घरे आह्ले बाह्र नेईं भेजना ट्वेल्फ्थ दे बाच ते फिर में तां करियै उस गल्ला बी थोह्ड़ी पिच्छै रेई गेई डाक्टर दी लाइन च वर्ना इ'यां मेरा डाक्टर च बी बड़ा स्कोप हा ते हुन में इ'यै चाह्नी आं कि मेरा इ'यै फ्यूचर इ'यै एम ऐ कि में जां ते टीचिंग दी लाइन च जाह्गी ते जां ते में कोई काम्पिटेटिव दी तैयारी करनी ऐ बस इयो मेरा एम ऐ